सिरां जिल्लाया बावैनो दाजानाय मोनसे आसामनि जिल्ला बे जिल्लाखौ बङाइगाव डिसट्रिकनिफ्राय बोखावनाय जादोंमोन आरो बे जिल्लाखौ बि टि ए डि ओनसोलाव सोदेरनाय जादों सिरां जिल्लाखौ नैथि बड'लेण्ड एकर्डनि दाबि खालामनायाव सिक्स सिडुलनि कनस्थिथिउसननि आन्दाराव मोनथाम डिसट्रिक क'क्राझार बाक्सा उदालगुरिजों लोगोसे दाजाबनाय जादों सिरां डिसट्रिकया क'क्राझार आरो बाक्सानि गेजेराव जिरायो सिरां मुंखौ भुतान राज्योनि सिरां होननाय मोनसे थावनिनि फ्राय लानाय जादों सिरांनि डिसट्रिक्ट हेड कवाटारया काजलगावआव दं सिरांनि माखासे थावनफोरा जाहैबाय बिजनी काजलगाव धालिगाव बासुगाव सालाकाथि आरो बेंटल